उ'त्थें बसंतगढ़ गे अस बड़ा अच्छा मतलब उ'त्थें दा एनवायरनमेंट उ'त्थें दा लोकें दा रैह्न सैह्न लोकें दी बोल चाल गल्ल बात जेह्ड़ी लोकें दी बड़ी अच्छी उ'त्थें दे लोक बड़े चंगे मतलब बड़े सिद्धे भोले भाले लोक उ'त्थें दे होर उ'त्थें दा खाना पीना उ'नें लोकें दा इ'न्ना अच्छा होर उंदी जेह्ड़ा एनवायरनमेंट जेह्का उ'त्थें दा वातावरण जेह्ड़ा उ'त्थें दा इ'न्ना अच्छा महौल इ'न्ना अच्छा मतलब उ'त्थें हर इक सुविधा जेह्ड़ी ऐ बड़ी अच्छी मतलब बड़ा अच्छा लग्गेआ होर अस उ'त्थें घूमन गे कि उ'त्थें बड़ी बार मन करदा कि अस बार बार जाचै होर जेह्ड़ा बंदा उ'त्थें जाह्ग ओह् सोचदा की अस इ'त्थें खरे दिन रूकी लैचै होर दिन रोह्चै खरे दिन होर इक बार अस जदूं उ'त्थें गे पत्नीटॉप गे अस टूर आस्तै ते उ'त्थें गे पत्नीटॉप दा बी जेह्ड़ा एनवायरनमेंट ऐ ओह् बड़ा अच्छा ऐ होर उ'त्थें दे बी लोक जेह्ड़े बड़े अच्छे न उ'त्थें दी ब्यूटी बहोत अच्छी ऐ अस दो बार तिन्न बार गे उ'त्थें टूर करने आस्तै तिन्न बार गे हां पत्नीटॉप अस होर बी बड़ी जगह इ'यां टूर करने आस्तै जन्ने होर जि'त्थें उ'त्थें पत्नीटॉप दी ब्यूटी बहोत अच्छी ऐ होर उ'त्थें दा वातावरण जेह्ड़ा ऐ बड़ा अच्छा ऐ